पेंटिंग ऐं ड्रॉइंग जो त मूंखे बचपन खां शौक़ु आहे त मां बचपन में स्कूल में टीचरुनि खे काड ठाहींदी हुअमि हुन जा बडे ईंदा हुआ टीचरुनि जा जनमु ॾींहं ईंदा हुआ त हुन टाइम ते मां पंहिंजे हथ सां काड ठाहे सॼो डेकोरेट करे अंदरि पेंटिंग वग़ैरह करे जीअं टीचर खे कहिड़ी शयूं वणनि थियूं हुनखे इंट्रस कहिड़ी शयुनि में आहे हुनजी बि मस्तु पंहिंजी पेंटिंग में उतारे करे ऐं पेंटिंग ठाहे करे ई काड टीचर खे गिफ़्ट कंदी हूअमि बडे ते जाम ख़ुशि थींदा हुआ ऐं उन्हनि खे इहो सभु वणंदो बि हो इलाही तंहिं खां पोइ उहो ॾिसी ॾिसी करे उन्हनि घर में बि पेरेंट्स मीटिंग वग़ैरह थींदी आहे उन्हनि घर में बि मधर मुंहिंजी मम्मी पपा या सभिनी खे चऊं हुननि खे इहा ॻाल्हि जाम वणंदी हुई त मां हुननि खे बि बडे ईंदो हुओ मम्मी जो पपा जो या मुंहिंजे मामा मामी जो थियो या काका थिया काकी थी या मुंहिंजा भाउर थिया भाउ भेनरूं सभु फ़ैमिली असांजी जॉइन फ़ैमिली हुई बचपन में त सभु गॾु रहंदा हुआ त सभु गॾिजी करे मूं जेतिरा ॿिया बि ॿार हूंदा हुआ गॾिजी करे असां काड ठाहींदा हुआसीं सभिनी खे गिफ़्ट बि बडे जे ॾींहं काड ठाहे करे उन्हनि खे पेंटिंग विझी करे लिखी करे या कहिड़े बि हुन में कुझु स्लोगन वग़ैरह लिखण जो थींदो आहे अहिड़ो करे उन्हनि खे काड गिफ़्ट कंदा हुआसीं वरी मुंहिंजे पपा खे जीअं बैग जी इलाही शौक़ु आहे त हुन में बैग जी डिज़ाइनूं या अहिड़ो ड्रॉ करे कुझु बि उहो पपा खे बडे में मां काड गिफ़्ट कंदी हुअसि ऐं मम्मी खे शॉपिंग जो शौक़ु आहे या रोटी कुझु टेस्ट कराइण जो शौक़ु आहे त मां हुन हिसाबु सां उहो सभु जी ड्रॉइंग में ऐड करे ऐं मम्मी खे या मुंहिंजी काकीअ खे कंहिंखे बि काड ॾींदी हुअमि तंहिंखां पोइ पेंटिंग जो बि थोरो घणो शौक़ु हूंदो आहे त बसि पेंटिंग वग़ैरह थिये थो या कुझु न कुझु नओं निकिरे थो या जीअं पोट हूंदो आहे हुन पोट खे ड्रॉ करे ऐं पाणि शोकेस में रखी था सॾूं सघूं सजाइण जो त उहो सभु शयूं मुंहिंजा काका या केर ईंदो हुओ घर में उन्हनि खे ॾिसी वणंदो चवंदा के यार तूं इलाही सुठी ठाहीं थी त उहे उन्हनि चईंदा की न उन्हनि खे वणे थो ईच्छा बि आहे ऐं त मां पंहिंजी दिलि सां उन्हनि खे बि कहिड़ी बि कुझु बि अहिड़ी शइ ठाहे करे उन्हनि खे बि गिफ़्ट कंदी हुअमि त उन्हनि खे इलाही ख़ुशी थींदी हुई हिनजी की ऐं हिन सां अपनोपन बि जाॻंदो मतलबु पंहिंजो हिक ॿिए सां गॾु प्यार रहिजी अचे कंहिंजी भावनाऊं कहिड़ी आहे पंहिंजी हुन में पेंटिंग में उहो बि ज़ाहिरु करे ऐं अहिड़ी तरीक़े सां उन्हनि खे गिफ़्ट कंदा हुअमि त इअं अलॻि अलॻि तरीक़े सां काड ॾिसी करे मूंखे ॾिसी करे हाणे मुंहिंजी छोकिरी खे बि सभु शौक़ु थींदो आहे त उहा बि मुंहिंजो या हुनजे पपा जो बडे ईंदो आहे त हूअ या हुनजी बुआ जो पुफी जो बडे थींदो आहे त हुआ बि काड ठाहे करे ऐं ॾींदी आहे अॼु जे ज़माने में मोबाइल ऐं मोबाइल में विश करणु व्हॉट्सप ते मोकिले था छॾनि काड इअं ई लिखी करे अलॻ अलॻ इमोजी करे पर हुन खां वधीक पाणि काड ठाहे करे हुन में पंहिंजे पंहिंजे मन जी भावनाऊं व्यक्त करे ऐं उहो ड्रॉ करे हुननि जे लाइ सुठो लिखी करे उन्हनि उन्हनि जे जनमु ॾींहं जी वधाई या हैपी बडे कुझु बि लिखी करे हुननि खे काड जो गिफ़्ट कंदा आहियूं त उहो उहो हुनजो भावाना उन्हनि जी अलॻि ई थी आहे उन्हनि जे चेहरे जी रौनक कुझु अलॻि थींदी आहे की न हिन ज़माने में बि भई केर फ़ोन ते न हुन ते करे पंहिंजो कमु पताईंदो आहे पर दिलि सां जेको काड ॾिये थो हुनजी वैल्यू वधीक लॻंदी आहे